हम पूर्णिया मे मधुबनी इलाका मे रहै छियै हमरा पूर्णिया जंक्शन सऽ ट्रेन पकड़ैके छै जेकि नई दिल्ली के लियऽ जेतै राति मे दस बजे खुलतै हम अहाँके नम्बर हमरा कोइ दोस्त देलकै जे कि बतेलकै कि अहाँ टेक्सी सेवा दै छियै तऽ की राति कऽ अहाँ नओ बजे उपलब्ध छियै जे कि हमरा वहाॅं तक छोड़ि सकै छियै